हैलो जय झूलेलाल दीदी मूंखे थोरियूं ड्रेसियूं ऐं स्टिचिंग कराइणियूं हुयूं ऐं कुझु नवां वरिता आहिनि शादीअ जो फंक्शन आहे घर में त उन हिसाब सां थोरी फिटिंग वग़ैरह बि कराईणी हुई तव्हां फ्री आयो हाणे भई सीज़न आहे त वरी मूंखे ऑडर टाइम सां ॾेई सघंदव हाणे हाणे जेको शइ थोरी घणी समुझ अचे थी कंहिं महिल ॿारनि खे त कंहिं महिल असांखे त वठिणो थो पए त कुझु कुझु पर्चेसिंग थी वई आहे हाणे जेको बाक़ी आहे उहो बाक़ी तव्हां पूरो करे ॾिजो हा हा हा कोई कोई ॻाल्हि कोन्हे बाक़ी थोरो फिनिशिंग वर्क में रखिजो छो शादीअ जो कपिड़ो आहे त ॿार वार थोरो दिलि सां पाए सघनि कुझु कुझु मां ॾियांव थी कुझु वरी पोइ तव्हां जे तव्हांखे असां जी चॉइस त ख़बर ई आहे त तव्हां पंहिंजे हिसाबु सां बि कुझु सुबी ॾिजो ऐं कुझु असां तव्हांखे पंहिंजे हिसाबु सां जेका चॉइस हूंदी क्लेक्शन हूंदो त उहो तव्हांखे ॾेई छॾींदासीं बसि बसि असांखे उहोई खपे ऐं तव्हां टेंशन न कजो बाक़ी जेको रेट चार्ज हूंदो तव्हांजो ॾिबो बिल्कुलु ऐं तव्हां असांखे जेको खपे उहो असांखे ॾिजो असांजी चॉइस तव्हांखे ख़बर आहे वधीक

घटि में घटि मां चवांव त पंदरहां खनि ड्रेसियूं सुबण जूं अथव ऐं वीह पंजवीह फिटिंग जो अथव घर में ॿियनि खे बि ऐ मेम्बरनि जो त हाणे शादीअ जे फंक्शन आहे त ऐतिरो त घटि में घटि रहंदुव त हाली तव्हां ॿिए कंहिंजो कमु न खणो ऐं हिकिड़ो मुंहिंजो पूरो करण जी कोशिशि कयो बाक़ी तव्हां रेट जी चिंता न कजो फिनिशिंग जी चिंता ज़रूरु रखिजो भाई फिनिशिंग असांखे पूरी मिले हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु अॻोपोइ मां जेके खणी आई आहियां उहे त तव्हांखे ॾेई थी वञा ऐं जेके बाक़ी धीरे धीरे ईंदा वेंदा उहे मां तव्हांखे पहुचाइण जी ज़रूरु जल्दी कोशिशि कंदमि ठीकु आहे ओके जय झूलेलाल